हैलो जय झूलेलाल प्लेसमैंट एजंसीअ सां मां मिस्टर कमल सरेता सां ॻाल्हाए रही आहियां जी जी सर मां हिकिड़ी जॉब जी ख़्वाहिश रखणु वारी मां कंप्युटर सां कंप्युटर साइंस सां एनएसपी कई आहे हिन ई खां पोइ मां टाइपिंग बि ॼाणींदी आहियां त जे तव्हांजे सैंटर में कोई जॉब खाली हुजे कोई वैकंसी हुजे त मूंखे जॉब मिली वेंदो मिली सघंदो मां रशमी वाधवाणी

जी जी हा हा ठीकु है

हा टाइपिंग बि मूंखे ईंदी आहे जी त मुंहिंजी इहा रिक्वायरमैंट हुई सर की इहा कंपनी मैट्रो सिटी में हुजे कंहिं नंढे शहर में मां नथी जॉइन करे सघां पई त कोशिशि इहा कई वेंदी की कंहिं वॾे शहर जी कंपनीअ में मूंखे इहो जॉब मिले

जी ठीकु है मां प्रैफर कंदमि कि मूंखे वर्क फ्रोम होम जी मिले थो त उहो प्रैफर कंदमि जी जी ही ओके ओके ओके जी जी थैन्क यू सर हा हा जय झूलेलाल